असेंगी डंगरा दा पता इ'यां लगदा कि डंगर शैल साढ़े होंदे न शैल घा खा दे शैल इ'यां उंदी सेह्त शैल तगड़े न ओह् चलै दे फिरा दे शैल न घा गोहा गूत्तर जेह्के ओह् ठीक करदे ते उंदियां बमारियां जेह्कियां होंदियां तां ओह् इक होंदा लोंतरां आखदे अस उसी होंदा कि गुहा ओह्दा पतला होंदा बड़ा ते गुंत्तरै कन्नै जेह्का ओह् खून पौंदा ओह् जेह्का माल ऐ ओह् बिलकुल गै सुक्की सक्की जंदा ओह्दे कन्नै जेह्का डंगर ऐ ओह् बड़ा कमजोर होई जंदा फ्ही उसी डाक्टर कोला कोई दवाई छुआई करना पौंदी छैं छैं म्हीने बाद डाक्टर कशा इ'यां बी कोई बमारी आई जा ते ओह्दा टीका उसी करना पौंदा कोई टिक्की दुआई पूड़ी करनी पौंदी ते ओह्दे कन्नै इक बमारी होर ऐ कि ओह्दे कन्नै डंगरां दा मूंह पक्की जंदा डंगरें घा नि खलोंदा ते ओह् ओह्दी बी लाज जेह्का कोई देसी लाज बी होंदे कोई कोई पानी छानी बनांदे ओह् तां ओह्दे बी अस कोई छिट्टे छुट्टे देचै तां ओह्दे कन्नै उ'नेंगी फर्क पौंदा कोई जियां साढ़े देव स्थान होई गे ओह्दे उप्पर ओह्दा कोई देवतें दे नांऽ लेइयै जेह्के स्याने स्याने लोक न ओह् पानी बनाइयै ते उनें डंगरें गी दिंदे छट्टे छुट्टे ते ओह्दे कन्नै बी ओह् दाने दुने होंदे जेह्के उसी आखदे खरेड़ु ओह् बी जेह्का फर्क पौंदा दूआ होई गेआ कि डंगर घा नी खा दा जियां पानी घट्ट पियै दा तां उसी असें डाक्टर कोला कोई दुआई होंदी नीलबरम कोई टिक्कियां कोई पीने आह्लियां तां ओह् बी अस देई सकने आं ओह्दे कन्नै जेह्का साढ़ा माल ऐ ओह् घा बी शैल खंदा ते अपनी जेह्की ओह्दी सेह्त ऐ ओह् जेह्की ओह्दी तां ओह् मेनटेन रौंह्दी अस डंगरें गी लून दिन्ने आं ओह्दे कन्नै जेह्के डंगर न तां हफ्तै हफ्तै जां पंदरें दिनें अस लून उ'नेंगी दिंदे रौह्चै तां ओह् डंगर जेह्के घा घाु शैल खाई लैंदे उंदी सेह्त ठीक रौंह्दी पानी शैल पी लैंदे ठीक